हाँ मैं बता सकता हूँ हैंडपंप को कैसे काम लिया जाता है हैटपंप को हेटपंप में एक हत्था होता है जिसको ऊपर नीचे करने से हेटपम में पानी आता है और कभी कभार हेटपंप के लिए पानी आता है तो उसके लिए काफी लंबी लाइन लग जाती है काफी लंबी लाइन लग कतार लग जाए उसके बाद जो लोगों को परेशानी होती है उससे तो पूछो मत की परेशानी का हाल लोग धूप में खड़े रहते हैं लंबी लाइन लगा कर धूप से हाल बुरा हो जाता है और पानी का एक मटके के लिए नंबर आता है दो घंटे में जाकर फिर भी लोग गर्मी में पानी के लिए खड़े रहते हैं लेकिन किसी का नंबर आते आते यह हेटपंप का पानी ख खतम हो जाता है उलीचा हो जाता है उसका फिर दूसरे दिन कतार लगाता है दूसरे दिन यदि वो बंदा कल भी उसका नंबर नहीं आया आज आयेगा उसको भी हेडपंप में पीछे नंबर आ गया लाइन में तो उसको हेडपंप का पानी उस दिन भी नहीं मिल पाता है इसलिए हेडपंप का यूज़ हमारे जीवन में बहुत ही कम लोग अभी वर्तमान में करते हैं